हाँ हमारे आस पास एक नगवा बंधा नामक एक प्राकृतिक सुंदरता वाली जगह है जहाँ पे बड़ा सा झील है बहुत बड़े बड़े जंगल हैं बहुत बड़ा तालाब हैं वहाँ पे बड़ा सा डैम है वहाँ देखने लायक बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ हम जाते हैं तो हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है वहाँ बहुत बड़ा झील है जिसमें हम वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं और नहाते हैं वहाँ हम अपने फ़ैमिली लोग के साथ या फ्रेंड लोग के साथ जाते हैं तो पार्टी मानते हैं वहाँ पे खाना पीना बनाते हैं जैसे के लिट्टी चौखा बनाते हैं आदि कुछ भी नहाते हैं वहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ज़्यादातर वहाँ पे सर्दियों में जाना बहुत अच्छा लगता है वहाँ एक डैम जैसी जगह है उस पे चढ़कर हम लोग उस पार देखते हैं जब बहुत ही दूर दूर तक हमें पानी दिखता है बहुत ही सुंदर दृश्य हैं वहाँ का